میں اپنے ہاتھ کے لیے ایک بریسلیٹ لے کر آئی جو مجھے مطلب دیکھنے میں تو اچھا لگا پھر میں نے اس لیے لے لیا اور پھر اس کو لے کر آنے کے بعد تو وہ تو کالا پڑ گیا اور پھر اس کی موتی بھی ںکل گئی اور پھر وہ دیکھنے میں اتنا برا لگنے لگا اور میرے ہاتھ میں جس جو بھی دیکھتا تھا مطلب وہ یہی بول رہا تھا کہاں سے لائی ہو اتنا گندہ بریسلیٹ ہے یہ اتنا گندہ نکلا وہ اس کی اس کا مطلب میٹل وغیرہ اتنا بیکار تھا نہ وہ سلور کلر کا میں لے کر آئی تھی اور سلور کلر سے اب وہ پورا بلیک کلر بن گیا اتنا بیکار بریسلیٹ دیا اس انہوں نے مجھے انہوں نے بولا بھی تھا کہ کیا نام ہے یہ کالا نہیں پڑے گا اور اتنا اچھا رہے گا یہ چمک مارے گا پر اس کے تو سارے نگ وگ سب جھڑ گئے اتنا گندہ بریسلیٹ نکلا وہ بہت ہی زیادہ میں نے سوچا تھا میرے لیے بہت اچھا ہے اور وہ ہاتھ میں جب میں نے پہنا تھا جب تو بہت اچھا لگ رہا تھا پھر اس کے بعد جب میں لے کر آئی تو وہ اتنا گندہ نکلا اتنی اس کی کیا نام ہے ساری موتیاں نکل گئیں وہ بہت گندہ دکھنے لگا اس لیے اب میں اس کو نہیں پہنتی بہت گندہ بریسلیٹ تھا وہ